جی ہاں ہمیں نل کا پانی ملتا ہے اس سے ہماری زندگی بہت اچھی طریقے سے مختلف ہوتی ہے بورنگ کے پانی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈ میں گرم پانی نکلتا ہے اور گرمی میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اس کا ٹیسٹ کھارا ہوتا ہے جب کہ نل کا پانی ٹیسٹ میں صحیح ہوتا ہے اور ویسے تو پانی نل کا صاف ستھرا آتا ہے کبھی کبھار گندا آ جاتا ہے لیکن ہماری نل نل کا پانی ہمیں پراپت ہوتا ہے تو ہماری زندگی کافی اچھی طریقے سے مختلف ہوتی ہے جی ہاں پانی بہت صاف آتا ہے بس کبھی کبھار گندہ آ جاتا ہے